ہمارے علاقے میں ڈیٹا پلان جیو کا پلان اچھا چلتا ہے نیٹورک اچھا رہتا ہے ہم لوگ جیو کا ڈیٹا ریچارج کرواتے ہیں تین سو کوئی کرواتا ہے چھ سو کوئی ایک مہینہ کا کراتا ہے کوئی چھ مہینہ کا کرواتا ہے کوئی سال سال بھر کا کرواتا ہے اور نیٹورک اچھی رہتی ہے نیٹورک جیو کی اچھی رہتی ہے کوئی دو مہینہ کا کرواتا ہے کوئی پندرہ دن کا کرواتا ہے جی ڈیٹا اچھا چلتا ہے ابھی فی الحال میں ہوں یہاں پہ اچھا اچھے پہلے تو دقت ہو رہا تھا اب بہت ہی اچھا این جی او کا ڈیٹا چلتا ہے بہت اچھا لوگ اچھا سویدھا ہے